یار میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے موبائل پلین کو تھوڑا کم کر دوں پچھلے کچھ مہینوں سے بل کافی زیادہ آ رہا ہے اور اب بجٹ تھوڑا تنگ ہو گیا ہے ابھی جو پلین ہے اس میں بہت زیادہ ڈیٹا اور منٹس ہیں جو میں ویسے بھی پورے استعمال نہیں کرتا اس لیے سوچا ہے کہ کوئی سستا اور محدود پلان دیکھوں جو میرے ضرورت کے مطابق ہو کیا تمہیں کچھ پتہ ہے ایسے کسی پلین کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ خرچ بھی کم ہو اور بنیادی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں کچھ مشورہ دو کچھ مشورہ دو نا کیا بہتری بہتر رہے گا اس پلین کے بارے میں